हय हांव पणजेचे देल्लीच्यान आयला आं ओके इफ्फी आता पळय आमचया गोयांन आसा पय चालू ऍक्यूयली ती इंटरनॅशन फिल्म फॅस्टीवल ऑफ इंडिया ते खबर आसतलेच पळय तुमकां सो ह्या इफ्फीक न्ही हीतून तू ऍक्टर्स बीन खूब येतात इफ्फीक तुमी आयले न्ही जाल्यार ऍक्टर्सांक बीन पळोवपाक मेळटा तुमकां आनी तुमी सपोज इफ्फीचो जर पास केलो न्ही तुवें जाल्यार तुमकां आयनॉक्सान बीन वचून पिच्चरा बीन पळोवपाक मेळटली पास तो मॅकनम पॅलस आसा पळय थंय वचून तुमी पास करचो पडटलो हय आय डी आसता आय डी दिवपाची आनी किते तरी आसता फायव हंड्रेड पांचशे रुपयां किते भरपाचे आसतले ते तुमी पांचशे रुपया भरा आनी तो पास करा आयनॉक्सान पणजे आसनॉक्सान मेळटा मागीर ते ऑल्ड आमची जि एम सी आशिल्ली पळय थंयी पळोवपाक मेळटा थंय बारीक आसता हय सगळे होय इंटरनॅशनल न्ही ते सगळ्या लेंगवेजीसान आसता ते इफ्फी धा दीस आसता बांबोलीम स्टेडीयमा थंय इफ्फीचे काय नाशिल्ले तेजे सॅरेंटीपीटीचे आशिल्ले पळय तेजे आशिल्ले ते ते आ तेंचो थंय शो आशिल्लो ओफोरर्डेबल म्हणल्यार मात्शे थंय म्हारगूच आसतले सो मात्शे भितर बीन तुमी अशे आतां तालीगांव बीन एरीया आसा पय थंय बीन खंयीय आसा नी जाल्यार ट्राय करा मळ्यान बीन तूमी आसा जाल्यार ट्राय करा तूमकां बरे पडटले सवाय बीन पडटले मात्शे मळ्यान बीन न्ही आसा स्पेस तूमकां जाय न्ही जाल्यार हांव तुमकां नंबर आनी नांव धाडटा म्हाज्या वळखीचे आसा कोण ते हां धाडटा तुमकां ना तो एक पास काडून तुमकां फूल टॅन डेजाचो पास आसतलो तो धा दिसाचो पास आसतलो हय इनॉग्रेशन आनी ना इनॉग्रेशन आनी क्लोसींग आसता पय ते शामा मुखर्जीर आसता स्टेडीयमाचेर सो तेजे तूकां सेपरेट पास मेळटा ते पेड आसना ते पयशे बरोवन पाय काडप ना हो तू पास काडटा पळय पयशे भरून तो तूका वचून पिच्चरा बी पळोवपाक मेळटा आनी ते क्लोसींग सेरेमनीचे आनी ओपनींग सेरेमनीचे पास वेगळे आसता ते पयश्यांनी न्ही ते अशे दिले बी जाल्यार घेवन वचपाचे ते ओके बरे बाय